मां मयुर कुंदवानी आदिपुर मां त अॼु मां मुंहिंजो पर्सनल एक्सपीरिएंस ॿुधाईंदुमि की मां रनिंग में डुकंदो आहियां ऐं मां हिननि ग्रुपनि में जाम सारी ग्रुपनि में डुकियो आहियां त रनिंग सभिनि खां पहिरीं त रनिंग मूंखे जाम पसंदि आहे मूंखे बचपन खां ई एक्सरसाइज़ करणु जाम पसंदि आहे ऐं हुन में मूंखे रनिंग जाम पसंदि आहे विच में थोरी छॾे छॾी हुई लेकिन हाणे थोरी कंटीन्यूअस आहे वापसि खां मां अहिड़े जाम सारे ग्रुपनि में स्कूल में कॉलेज में ऐं ईअं ई बि जाम सारी अलॻि अलॻि फाउंडेशन या संस्थाऊं हूंदियूं आहिनि जेके मेरोथन रखंदियूं आहिनि या डुकण जी हीअ सभु प्रतियोगिताऊं रखंदी आहिनि उन में मां डुकियो आहियां ऐं उन्हनि ग्रुपनि सां मां डुकियो आहियां हुन में जाम सारा माण्हू हूंदा आहिनि ॿ सौ टे सौ या पंज सौ तक बि अलॻि अलॻि प्रका अलॻि अलॻि माण्हू हूंदा आहिनि ऐं अलॻि अलॻि एज ग्रुप बि हूंदा आहिनि जीअं की सोरहं साल तक हूंदा आहिनि पोइ सोरहं खां टीह तक हूंदा आहिनि पोइ टीह खां मथे जा हूंदा आहिनि पोइ एज एज ग्रुप ऐजेड ग्रुप वारा जेका ॿुढा हूंदा उन्हनि सभिनीनि जो बि अलॻि आहिनि एज ग्रुप हूंदो आहे हुन मां हुन में मां सौ मीटर ॿ सौ मीटर पंज सौ मीटर हज़ार मीटर ईअं जाम सारी दौड़ में मां डुकियो आहियां साम जाम ग्रुपनि में मां डुकियो आहियां त मुंहिंजो इहो अनुभव आहे की मां हिन रनिंग क्लब में शामिलु आहियां ऐं इन रनिंग क्लब में मूंखे जाम फिट महिसूसु थींदो आहे छोकी मां डेली डुकंदो आहियां असांजे हिते हिकु मैत्री गार्डन करे आहे उते मां पर्सनली ख़ुदि डेली वेंदो आहियां सुबुह जो छह लॻे उथी करे ऐं डुकंदो आहियां जॉगिंग कंदो आहियां डुकणु मूंखे जाम पसंदि आहे ऐं हीअं ई मां एक्सरसाइज़ करे ऐं पंहिंजी हेल्थ सुठी कंदो आहियां इम्यूनिटी वधाईंदो आहियां मैत्री गार्डन वञी करे ऐं मां हिन सां रनिंग क्लबनि में जुड़ियलु आहियां जाम सारी संस्थाऊं आहिनि जेको की अहिड़ा सभु प्रोग्राम रखंदियूं आहिनि सौ मीटर रेस सौ मीटर डुक जो दौड़ ॿ सौ मीटर डुक जो दौड़ पोइ पंज सौ मीटर हज़ार मीटर ईअं रखंदियूं आहिनि मां मोस्टली थी सघे त सभिनीनि में मां पाट वरितो आहे कॾहिं कॾहिं न बि वठी पाईंदो आहियूं टाइम जे प्रमाण सां एक्ज़ाम हुजे छा हुजे पढ़ाई हुजे या कुझु हूंदो आहे बाक़ी मां हमेशा भाग वरितो आहे ऐं मुंहिंजो जाम ई सुठो एक्पीरिएंस आहे मूंखे जाम मज़ा ईंदी आहे हुन सां मां फिट महिसूसु कंदो आहियां मुंहिंजो अनुभव जाम ई सुठो रहियो आहे धन्यवाद जय झूलेलाल